हाँ मुझे सभी के साथ भोजन करने में बहुत ही आनंद आता है और हम घर पर भी शाम का डिनर सब लोग साथ में ही करते हैं और ऐसे कहीं अवसर भी होते हैं सादी और पूजा पाठ धार्मिक जगहों पर जहाँ भोजन आयोगित होता है वहाँ पे भी सभी लोग साथ में ही बैठ कर खाना खाते हैं और मुझे इस से बहुत मज़ा आता है सब लोग मतलब आपस में एक अपनापन झलकता है जब सब लोग साथ में बैठ कर खाना खाते हैं और ऐसे बोहोत से इवेंट है तब है ना मतलब ऐसा होता है और हम भी कोई पूजा या कुछ प्रोग्राम रखते हैं तो है ना सब को खाना खाने के लिए बुलाते हैं तो हम सब उसी टाइम में ना हमारे राजस्थान का तो रिवाज है मतलब एक थाली में मतलब काफ़ी जो रिश्तेदार है दो दो तीन तीन चार चार लोग हैं ना साथ में बैठ कर खाता खाना खाते ही है हमारे राजस्थान की संस्कृति है और ऐसे भी एक दूसरे को खिलाने का ऐसे है सिस्टम तो ये चीज़ हमें बहुत पसंद आती है और हम इनको अपनाते भी है जहाँ देखें तो रिस्तों में अपनेपन की बात झलकती तो हमेशा खाना तो सब लोगों को साथ में बैठ कर ही खाना चाहिए ताकि थोड़ा एक दूसरे के साथ भागती दौड़ती ज़िंदगी में थोड़ा टाइम भी व्यतीत हो जाता है और अच्छा भी लगता है